हँ देखू हमर एकटा बच्चा अछि विदेशमे सन्जोगसँ हमरा तीन चारि साल पहिने जे छै पाँच साल पहिने जेबाके मौका लागल तऽ ओहिठमा गेलहुँ तऽ गेलाक बाद गेलाके बाद जे छै से जे ओतुका क्षेत्रीय भ्रमणके जगह छलै से बच्चाके सङ्गे घुमलहुँ ओतऽ ओ सफर करेलनि लेकिन आओरसब चीज जे छै ओतुका देखैके जे जिज्ञासा रहै ओ जिज्ञासा पूरा केलनि ओ बच्चा जरूर हमरा सौँसे घुमा फिराकऽ प्रयोजन रहै जे अप्पन भाषाके ओहिठम जे छै से एकर छै कतहु प्रचार प्रसार की नहि हालाँकि विदेशमे जेना अमेरिका सब छै तऽ अपना ओहिठामके हिन्दुस्तानके जे छै से अन्य प्रदेशके सेहो छै अपन मिथिलाञ्चलके सेहो लोकसब छै तऽ ई बात निश्चित भेलै जे जे मिथिलाञ्चलके छथि ओ निश्चिते रूपेँ मैथिलीमे जे छै से गपशप खूब भेल हँ परन्तु आन प्रान्तके जेना गुजरात के छै जेना साउथ के छै तऽ एकरा सबलग जे छै से मैथिली बाजब जे छै ने हिन्दीमे बाजू या ओकर अपन जे भाषा क्षेत्रीय छै ओहिमे बात करू तऽ ई जे छै से ओहिठमा देखै लेल भेटल हमरा जे हिन्दुस्तानी रहितो जे छै से विभिन्न भाषामे ओहिओठाम जे छै जेना एहिठाम छी अलग भोजपुरी अइ तऽ मगही अइ तऽ एमहर मैथिली अछि ओमहर अङ्गिका अछि तऽ तहिना ओहिओठमा विदेशोमे ई बुझलामे आएल जे ओमहरसँ जे छै से आन देश के जे छै जेना इटली के छै या श्रीलंका के छै या इङ्गलैण्ड के छै तऽ रसा के छै तऽ सबहक भाषा अपन अलग अलग रहै हुँ तऽ ई भेल जरूर जे अपन जाइके जे उद्देश्य रहै जे आखिर सब देशके आदमीसँ कने सम्पर्क करब बैसब ओकरा सबहक बीचमे ओहि चीजके जे छै से पूर्ति भेल बच्चालग गेलासँ